ہندوستان کی تاریخہ خلاصہ قدیم دور نمبر ون وید وہد پانچ سو سے پندرہ سو قبل مسیع آریاؤوں کی آمد ویدوں کی تخلیق ذات پات کا نظام مہاجن پت اور موریہ سلطنت چندر گفت موریہ اشوک اعظم جیسے عظیم بادشاہوں کا دور اشوک نے بدھ متو فروغ دیا گپتہ سلطنت چوتھی چھٹٹیھی صدی ہندوستان کا سنجے دور ادب فن سائنس و فلسفہ کا زبردست فروغ قوون وسطی کروون وستاہ اسلامی سلطنیں دہلی سلطنت پھر مغل سلطنت بابر سے لے کر اورنگ زیب تک فن تعمیر ثقافت زبان اور انتظامی نظام پر گہرا اثر بھارتیہ ریاستوں کی مضحامت مراٹھے سکھ راجپوت اور دیگر نے آزادی کےلے کوششیں جاری رکھییں برطانوی راج انیس سو اٹھارہ سو